प्रणाम प्रणाम प्रणाम कहु की समाचार छै प्रणाम प्रणाम प्रणाम की समाचार छै यौ हाँ हमरो ठीक यऽ केमहर एलहुँ हँ दोकान पर किछु लेब की जी छै चप्पल देखियौ कोनसा चप्पल पसन्द यऽ ना हरेक ढङ्ग कऽ चप्पल छै जे अहाँक पसन्द यऽ तै ढङ्ग के दाम छै तऽ अहाँ देखबै तब पसन्द करू ने चीज अहाँ तखन ने दाम तऽ होयबे ने करतै लेदरबला लेबै देखियौ तै पसन्द लेदरबला दू सए कम भऽ जाएत

सेण्डिलमे लेबै सेण्डिलमे सेण्डिलमे हजार रुपआ कऽ पड़ि जाएत हँ हँ

हँ सभटा पाइ ने लागत एहि दुआरे जेहन पसन्द अछि आओर ढङ्ग कऽ चीज आओर हम नया माल आनिके देखबै छी नया ढङ्गके यऽ तऽ नया ढङ्गके लिअ माल जे पसन्द हुए से देखियौ तऽ ओकर ओइ ढङ्गके दाम छै कमे लियौ ने ई अहाँकऽ डेढ़े सए मे दऽ देब

हँ फोममे लिअ फोमबला काम करत बरसातके लिअ हाँ हवाइयो चप्पल छै लऽ सकैत छी अहाँ लिअ पसन्द करू देखियौ एहिमे सँ ई हवाइ चप्पल कऽ सए रुपआ दाम भऽ जेतै एकर हाँ एकर दाम भऽ जाएत अहाँक ई अहाँकऽ साठिए पैसठ मे दऽ देब

हाँ एकर दाम डेढ़ सए रुपआ पड़ि जाएत हाँ आ देखियौ ई

हूँ अच्छा देखियौ पहिर कऽ नहि ओहिसँ कममे नहि होयत

हाँ अच्छा तऽ दोसरे लिअ सस्ता दाम लगा देब हाँ ई सस्ते बला लऽ लिअ पछहत्तर रुपआ अच्छा ठीक छै तऽ कि अहाँ पछहतरे बला अहाँ पसन्द कयलहुँ अच्छा ठीक छै तऽ अहाँक हम